हिन्दी बोलने वाले लोग जो होते हैं वो अपनापन बहुत सारी तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं जैसे वो भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं या शायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं गाकर अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं या तो वह गज़ल के द्वारा भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं कुछ कविताऍं भी लिख सकते हैं वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए फिर उसके बाद अगर बात करें हम संवेदनाओं की तो कई लोग जो होते हैं वो अपनी भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से बताते हैं सामने वाले को और ऐसे करके भी वह अपनी जो विचार है वो सामने रखते हैं फिर संस्कृति से जुड़े व्यक्तित्व का भी इस्तेमाल करते हैं जैसे हिन्दी बोलने वाले लोग अपने व्यक्तित्व को संस्कृति से जोड़ के बताते हैं जिससे उनकी जो पहचान है वो अदान प्रदान होती रहेती है इन तरीकों से वह अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं